जेनाकि बिहारमे कोनो हॉस्पिटल छै ओ हॉस्पिटलमे कोनो चीजके सुविधा नहि छै जेना हमसभ तऽ बिहारेमे रहै छी असुविधेमे छी जेना कोनो मशीन भेलै जेना ककरो सोर्स पैरवी भेलै तखन तऽ सोर्स पैरवीमे ककरो केओ मदति कए देलक तऽ ओ काज भए गेल आ जे नहि नहि मदति कयलक तऽ बहुत परेशानी भए गेल हॉस्पिटलमे एतेक गन्दा पेशेंट भरल रहल नहि मैडम आयल ओहिठिना जल्दी देखय लेल नहि सुनय लेल बजबय लेल गेलहुँ तऽ मूँह झारि झारि कऽ बाजय लागल आ जँ भारतमे दिल्लीमे हमसभ रहैत छलहुँ तऽ देखै छलियै सभचीजके सुविधा दिल्लीमे बहुत सुविधा रहैत छलय हेँ जे कोनो चीज साफ सफाइ सभचीज हमेशा रहैत छलय ओकर चद्दरि रोज बदलल जाइ छलै हँ ओकरा सभचीजके सेवा होइ छलै खाना पीना सभचीजके मदति होइ छलै हेँ एहिठाम तऽ कोनो मदति नहि छै एहिठाम तऽ अपन जेना ही पड़ल यए सीटपर मे पड़ल यए ताहिके दुआरे से ई जे यए मिथिला देश तिरहुत देश कोनो बढ़िआँ नहि यए तखन तऽ सरकारे सुविधा करत तखनहि हएत बाहरमे सभचीजके सुविधा यए एतय तऽ सभचीजके असुविधे यए नहि कोनो कतहु मशीन यए नहि कोनो कथूके जाँच फाँच यए ओ प्राइभेटमे गेलहुँ प्राइभेटमे दुनिआँके पैसा लागल कतहु सुविधा नहि रहल जकरा पैसा नहि रहल ओ आदमी जान छोड़ि देलक ओहि आदमीके तऽ कोनो अथिए नहि रहल जिनका पैसा छनि ओ जे गेलथि तऽ हुनको तऽ असुविधे छनि जे नहि कतहु साफ नहि सफाइ नहि किछु नहि ओनाही जा कऽ ओहिमे भर्ती भए गेलै तहन तऽ अहाँसभ देखिते छियै मिथिलाके कोनो सुविधा नहि छै हमसभ कहुनाहु अपन समय कटैत छी